हैलो हा जी मां तव्हांखां माफ़ी घुरंदमि छो त असांजे घर में थोरो हे शादी आहे पहिरीं त मां तव्हांखे ॿारु खां पुछंदमि ॿारु खां कि मुंहिंजो ॿारु कीअं पढ़े थो

जी जी जी असां ध्यानु ॾींदासीं ऐं तव्हांखां मां पाण पुछणु चाहींदमि त असांजो ॿारु पढ़ाईअ में कीअं आहे अछा ॿियो त मां तव्हांखां रिक्वैस्ट करणु चाहींदमि त कि भई असांजे घर में थोरी शादी आहे त मां तव्हांखां पंज ॾींहं छुटी थी घुरांव ॿार जी हा हा हा जी जी जी टीचर मां ॿारनि खे ॿार खे मां घर में महिनत कराईंदमि जेको कोर्स रहिजी वेंदो मां ॿार खे बिल्कुलु घर में महिनत कराईंदमि पढ़ाईंदमि जी जी जी हा मां तव्हांखां माफ़ी घुरंदमि छोजो छो त घर में शादी आहे त हिन लाइ असांखे पंज ॾींहं छुटी असां तव्हांखां रिक्वैस्ट था कयूं त पंज ॾींहं ॿार खे छुटी ॾियो हा हा बाक़ी बाक़ी ॿार जी तव्हांखे काई बि तकलीफ़ु न थींदी जेको कोर्स रहंदो मां बिल्कुलु ॿार खे घर में कराईंदमि ऐं होमवर्क बि नथो करे अचे हांजी जी मां उहो बि ध्यानु ॾींदमि छोजो असांखे कुझु घर में ॿुधायो ई न अथाईं वरी मां तव्हांसां बि वेझो वरी ॻाल्हायो नाहे त हिन करे ख़बरु नाहे मां बिल्कुलु ध्यानु ॾींदमि जी जी हरिओम